दङ' बिदिनो खुमब्रा दं जोगोनार दं फोरला दं थाइबें दं हा मैफ्राय दङ' बिस थाखा

खमैनो हगारखाबायना

जाया गिदिरना जोगोनारा थाइबसे लांनो मैफ्राया दस थाखा मैफ्राया दस थाखा दालि दं

फारलायाव पनसास थाखानि लांबानो जाबाय पनसास थाखानि लांदो फारलायाव औ पनसास थाखानिनो हरनोसै मालाथो लांफैगोननो माला लांफैगोन ए लांफैबानो जाबाय

मा मैगं मा मा मैगंखौ लांनो लांफैबानो जाबाय